पेड़ लगाने के लिए सबसे पहले शुरूआत मैंने अपने घर से ही की है हमारे घर में हमने एक नियम बना रखा है कि जब भी कोई त्यौहार आता है या हमारे बच्चों के जन्मदिन आते हैं या हमारी शादी की सालगिरह आती है या कोई भी खुशी का मौका आता है तो हमनें बच्चों से भी कह रखा है कि सभी अवसर पर हम पेड़ जरूर लगाएँगे वो मेरे पति भी इसमें हमारा खूब सहयोग करते हैं और मेरे जो मिस्टर हैं वह अभी तक पाँच सौ पेड़ लगा चुके हैं उन्होंने जगह जगह लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित भी किया है और अपने साथ बहुत सारे लोगों को मतलब अपने साथ जोड़ा है इस काम को करने के लिए असल में क्या है कि उनकी एक पच्चास साठ लोगों की एक टीम बन गई है जो किसी भी अवसर पर पेड़ लगाने जब जाते हैं तो बड़े जोश के साथ ही सभी लोग इस काम में भाग लेते हैं दूसरा यह है कि पेड़ आजकल देखा जा रहा है कि लोग क्या करते हैं कि हरे भरे पेड़ों को अपने स्वार्थ के कारण काट देते हैं किसी के रास्ते में आ रहा है तो वो काट देते हैं किसी के घर के सामने आ रहा है और उसे वो पेड़ पसंद नहीं है तो उसको तुरंत काट देते हैं जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वैसे ही धरती पर वन कम होते जा रहे हैं पेड़ कम होते जा रहे हैं और अगर पेड़ अगर मतलब धरती से खत्म ही हो जाएँगे या पेड़ ज्यादा से ज्यादा धरती पर से पेड़ काट दिए जाएँगे तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी उसके बाद दूसरे नंबर पर वर्षा में बहुत कमी आ जाएगी बारिश तो पेड़ों से ही होती है जितने पेड़ उतना पानी इसके अलावा प्रदूषण बढ़ता है हमको स्वच्छ हवा नहीं मिल पाएगी और इसीलिए जितना हो सके हमको पेड़ लगाने का सोचना चाहिए ताकि हम हमारी धरती को बचा सकें और हमें धरती को बचाने में अपना सहयोग जरुर देना चाहिए क्योंकि पेड़ों से ही जीवन है पेड़ काटने से क्या होता है मिट्टी का कटाव होता है मिट्टी बिखरती है और धीरे धीरे क्या होता है वहाँ की भूमि जो रहती है वह बंजर हो जाती है फिर हम उस पर कोई भी फसल नहीं उगा सकते इसलिए जितने पेड़ काम होते जाएँगे या फिर जितना जिस क्षेत्र में जितने कम पेड़ होंगे वहाँ पर जो भूमि का जल स्तर होता है वो बहुत कम हो जाता है वहाँ पर पानी की बहुत कमी रहती है हम लोगों को हमेशा पेड़ लगाने पर जोर देते हैं विषेश रूप से मैं और मेरे बच्चें मेरे पति हम सभी मिलकर कोशिश यही करते हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करें कि आप पेड़ लगाएँ और पेड़ भी कुछ ऐसे लगाने की कोशिश करते हैं जैसे औषधि पौधे रहते हैं तो हम लोगों को कहते हैं कि औषधि पौधे लगाओ औषधि पौधे से क्या होता है एक तो पेड़ भी लगता है और औषधियाँ भी प्राप्त होती है जैसे नीम का पेड़ लगाना तुलसी मीठी नीम गिलोय आंवला तो ऐसे कुछ औषधि पौधे जिनको लगाने के लिए हम विशेष रूप से लोगों को आग्रह करते हैं कि भाई पौधे लगाओ तो ऐसे ही लगाओ जो काम के हों और हम ऐसे पेड़ों को काटने के बारे में भी सोचते हैं जो की सूख चुके हैं कांटेदार हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है तो उन्हें काटने में कोई बुराई भी नहीं है और फिर लोगों को यही कहते हैं कि जो पेड़ काटा है उसकी जगह पर कोई नया पेड़ जरूर लगाएँ तो इस प्रकार हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही करते हैं हम हमारे आसपास के बच्चों को भी प्रोत्साहित करते हैं कि बेटा आप भी पेड़ लगाओ हमारे घर में तो हम करते ही हैं लेकिन साथ में आस पड़ोस के बच्चों को भी कहते हैं और कोई अगर हरा पेड़ काटने की कोशिश करता है तो हम उससे पूछते हैं कि भाई यह पेड़ क्यों काट रहे हो क्या जरूरत है इतना अच्छा हरा पेड़ काटने की फिर वो अपना उसका कारण बताता है अगर कारण सही लगता है तो हम कहते हैं चलो ठीक है लेकिन अगर कारण हमको अच्छा नहीं लगता तो हम उसे जरूर कहते हैं कि आपको यह पेड़ नहीं काटना चाहिए था क्योंकि पेड़ बहुत मुश्किल से चार पांच साल में जाके एक पेड़ बड़ा होता है और आपने तो फट से उसको काट दिया जो की बिल्कुल भी सही नहीं है तो कितने बार लोग हमारी बात मान भी लेते हैं और काटने को बीच में ही रोक देते हैं या फिर काटते ही नहीं हैं वो कहते हैं ठीक है आपने कहा तो अब हम भी मान लेते हैं कि अब हम इस पेड़ को नहीं काटेंगे